हम आइ खाना ऑर्डर कयने रहौँ जे कि अभी तक नहि आयल अइ आओर हमरा मोबाइलपर एकटा मैसेज आयल अइ जे अहाँके खाना डिलिभर भऽ गेल अइ लेकिन हमर खाना एखन तक डिलिभर नहि भेल अइ लगैए अहाँके तक्निकल कोइ समस्या अइ ओकर अहाँ सुधार करू